एगो हमरे गाँवके राजकमल चौधरी छथिन ओ कथा लिखैत छै ओ कथा हमरा लिखैत छै देखैमे नीक लागैत छै सुनैमे नीक लागैत छै पढ़ैमे नीक लागैत छै मैथिली भाषामे लिखल छै बहुत प्रसिद्ध लिखैत छै